हालौ औ औ औ औ औ खोनादों बुं दे औ फुटबल ना नोङो फुटबल गेलेनो मोजां मोनो नामा इन्टारेस्ट दं ना फुटबल फुटबल बुंनो थाङोब्ला फुटबला जोंनि गेलेनायजों लोगोसे जोंनि देहाफोरखौबो फिट लाखियो आरो ना फिजिकेल एकटिभिटिस जेराव जायो फुटबल गेलेनानै नों माने गावनि केरियारखौबो दानो हायो आरो ना अनेक केरियार दं नोङो फुटबलजोंबो जौगालांनो हायो सुबुं हिसाबै आरो ना दा मेनलि नोङो बुंनो थाङोब्ला फुटबला पुटबलनि स्क'बसफ्रा जाबाय आरो ना नोङो फार्स्त अफ अल नों गावनि बेसिकसफोरखौ मोजां सोलोंनांगोन आरो ना ग्रास रुट लेबेलनिफ्राय दाथ' नोंसोर इयांगार जेनेरेसन ना दा नोङो आं साजेस्ट खालामो जे मोनसे एकाडेमियाव जयेन जा आरो मोनसे एकाडेमियाव जेब्ला जयेन जागोन नोङो अब्ला सासे मास्टारनि टिसार गाइडनि सिङाव थागोन ना नोङो अब्ला बेनिफ्राय नों माखासे बेसिकसखौ सोलोंनो हागोन आरो ना फुटबला मा मानि थाखाय जों फुटबलखौ गेलेयो गेलेनानै मा जाहैनो हायो बे माखासे बुस्थुफोर दं बेखौ नों मिथिनो हागोन बेनिफ्राय नोङो जेब्ला सोलोंगोन सोलोंनानै जेब्ला नों चान्स मोनलांगोन जोंना ओरैबादि जायो होनब्ला फुटबलाव मोनसे केटेग'रि हिसाबै रानो आरो ना जेरै दं जोंना आन्डार टुवेल्भ आन्डार नाइन्टिन एन आन्डार टुइन्टिट्रि देन बिनिफ्राय जों लासै लासै फैनानैसो बिदि जों ग्रास रुट लेवेलनिफ्राय सिलेक्त खालामो आरो ना सासे प्लेयारखौ स' बिनि थाखाय नों जेब्ला ज'येन जागोन जेब्ला नों मोजाङै गेलेगोन पारफ'मेनसा नोंना इनक्रिस जाबाय थागोन ना अब्ला नोङो सिलेक्त जागोन आरो ना सिलेक्त जायोब्ला नों गोजौआव गोजौ लेबेलाव दावगालांनो हागोन स' बिनिखायनो दाना दानि जोंनि माबा माबायाव दानि मुगायाव जौगालांनो थाखाय फुटबलजों केरियार दायो मानसिफ्रा सुबुंफ्रा मानो होनोब्ला फाइनासियेलिबो स्टेबोल जायो सासे सुबुङा फुटबलखौ जुदि एस ए केरियार अपसन चुस खालामोब्ला बा बेरेियार लिक्स थायो जोंनिया बेनिफ्राय जोङो जेब्ला ग्रास रुट लेबेलनिफ्राय बे लासै लासै जौगालाङो अब्ला नेसनेल कलआप मोनो अब्ला नोङो सासे माने नोंखौथ' बायगोनसो आरो ना टिमआ मोनसे क्लाबा नोंखौ बायगोन आरो ना बे बायोब्ला नोङो माने नोंनाव एडभान्टेस मोनो आरो थाखा खामायनायनिबो थाखा प्लास नोंनि रोंगौथिखौबो बारा खालामगोन आरो बेयो बेनि थाखायनो बेफोर माखासे स्कबसफोर दं आरो ना जायखौ माबा खालामनो हायो औ औ दे औ दे थेंक इउ